بھارت میں میری پسندیدہ ریاست کشمیر ہے کشمیر میری پسندیدہ ریاست اس لیے ہے کیونکہ وہاں مجھے برف میں گھومنا اور ٹھنڈی جگہوں پر رہنا بہت زیادہ پسند ہے اور کشمیر بہت سے لوگوں کے پسندیدہ ریاست ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر لوگ ٹھنڈی جگہوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہاں پر گھومنا بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کشمیر ہی ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر لوگ گھومنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کشمیر میں تمام چیزیں ہم کو میسر ہیں جیسا کہ پہاڑ ٹھنڈا موسم اور دیگر دوسری چیزیں جیسے پیڑ پودے اور ڈرائی فروٹس اور پھل وغیرہ ایسے ہی کشمیر کے بہت سے بہت سی خوبصورتی اور بہت سی چیزیں جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ کشمیر کی خوبصورتی خوبصورت وادی ہے اور کشمیر کی بہت دلچپس جگہیں ہیں کشمیر میں بہت سے لوگ گھومنے اسی لیے جاتے ہیں اور آپ بھی اگر کشمیر گھومنا گھومنے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر ایک بہت زیادہ دلچسپ اور خوبصورت اور بہت زیادہ حسین وادی ہے اور ایک ریاست ہے کشمیر بھارت کی کشمیر میں اور بہت سی چیزیں ہیں جیسا کہ سری نگر جھیل ڈل شمالیہ باغ اور مظہر باغ کے لیے مشہور ہے یہاں کا ہاؤس پورٹ اور کشمیر کشمیری کھانا بھی بہت مقبول ہے گلمرگ یہ ایک خوبصورت پہاڑی مقام ہے جو سرسبز وادیوں برف سے ڈھکے پہاڑوں اور تفریحی سرگرمیوں کے مشہور ہے پہلگرام یہاں کی خوبصورت وادیاں اور ندیوں کے مناظر آپ کو کی دل کی گہرائیوں تک متأثر کریں گے سومنارگ یہ جگہ برفانی پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں کے لیے مشہور ہے جو خاص طور پر ہائکنگ اور ٹریکنگ شوقین ٹریکنگ کے شوقین ہائکنگ اور ٹریکنگ کے شوقین پہاڑی مقام ہیں جو سرسبز وادیوں برف سے ڈھکے پہاڑوں اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے پہلگام یہاں کی خوبصورتی وادیاں اور ندیوں کے مناظر آپ کو دل کی گہرائیوں تک متأثر کر سکتے ہیں کشمیری سیاحت کے لطف اٹھانے کے لیے آپ کو موسم سرما میں برفباری کا لطف لے سکتے ہیں یا موسم گرما میں سبز وادیوں اور خوش گوار آب و ہوا کا مزہ لے سکتے ہیں